हा ईअं त मां इलाही गायकुनि खे मुंजे सामू ई ॻाइंदा हुजनि ईअं ॾिठो आहे पर उन मां सभिनि खां वधारे जे जीअं मूंखे वणिया उहे आहिनि मोहित लालवाणी अने राजा वनवाणी मोहित लालवाणी त सिंधी भाषा जो ई हेॾो वॾो गायक आहे उन आखे दुनिया में सिंधी भाषा यो नालो रोशन कयो आहे जीअं सुठा सुठा वाधारे सिंधी गाना आहिनि जीअं की उहो जमालो अने उहो हथ मथे करे उहे सभु गाना मोहित लालवाणीअ ॻाया आहिनि अने मुंहिंजे लाइ इहा ॾाढी गर्व जी ॻाल्हि आहे की मां मोहित लालवाणी खे मुंहिंजे साम्हूं गीत ॻाईंदा हुजनि अहिड़ो ॾिठो आहे जॾहिं मां अहमदाबाद वियमि तॾहिं हुते हिकु ॾींहुं मोहित लालवाणी जो शो वियो त मां हुते वई हुअमि मोहित लालवानी खे मां पंहिंजी नज़रनि जे साम्हूं ॾिसी करे मां एॾी खुश थी वई हुअमि छोकी बाक़ी ॿिया गायक हूंदा आहिनि उहे त इंडिया लाइ भारत लाइ था कनि पर मोहित लालवाणी उहो आहे जिन सिंधियुनि भाषा लाइ गीत ॻाया आहिनि जिन्हनि सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइण लाइ आखी दुनिया खां लड़िया आहिनि ॿिया आहिनि त राजा वनवाणी राजा वनवाणी बि सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइण लाइ पंहिंजे गाना सिंधी में रेकॉड करे करे आगे दुनिया ताईं पहुंचाईंदा आहिनि मुंहिंजा ॿ फेव ॿ प्रिय गायक आहिनि राजा वनवाणी अने मोहित लालवाणी अने मां उन्हनि खे पंहिंजे साम्हूं ई ॿुधियो आहे अने मूंखे उहे इलाही वणंदा आहिनि उन्हनि जो उन्हनि जो गाना मूंखे ॿुधणु वणंदा आहिनि छोकी उहे सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइण इलाही प्रयत्न कंदा आहिनि